ہاں ہیلو ہاں وہ جو ہمارے خاندان کا ہے نا بھوے چاچا ہاں ہاں وہی جن کے کمر میں درد رہتا ہے انہیں کا آدھار کارڈ بنوانا ہے وہاں گئے تھے بٹ پچھلی مرتبہ ہوا نہیں وہ پتا ہے کیا بولے پہلے انتراج کراؤ پھر پتا لگے گا کہ کیا کرنا ہے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہاں لے کے جائیں اس کے بارے میں ہم دو تین آدمی سے بات کی ہے تو وہ لوگ کہتا ہے کہ پوسٹ آپس جاؤ تم کرو کے سی ایس کے سینٹر جاؤ ہاں نہیں ارے میں خود لے کے گیا تھا اس کو جو پپو کی دکان ہے نا اسی کے پاس ہاں اچھا ارے تو بھی تو اپنے ممی کا بنوایا تھا نا ابھی پچھلے م ہفتہ کیسے کروایا تھا وہ اچھا اچھا وہاں بھیڑ رہتی ہے کیا اوہ اس کا نمبر ہوگا تمہارے پاس نہیں اچھا کوئی قریبی ہے سینٹر جہاں آپ کو جان پہچان رہا ہو ارے پرابلم ایک یہ بھی ہے ان کے ساتھ نا کھڑا نہیں ہو پاتا ہے زیادہ کانپنے لگتا ہے ہاں تو وہاں بوڑھے لوگوں کو نہیں جانے دیتا کیا بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ اگر ہے مجبور ہے تو آگے بڑھنے دیتے ہیں نہیں بیٹھنا پڑتا ہے اچھا اچھا اچھا کیا کیا لگا تھا ڈاکومینٹ میں فارم فارم ہے آپ کے پاس نہیں سامنے والی دکان سے لینا پڑے گا اچھا اوہ اچھا فوٹو موبائل سے نہیں چلے گا گھر سے لے کے جانا پڑے گا چلیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہی جائیں گے سی ایس کے ہی سینٹر جائیں گے وہیں سے کاموں وہ سکے گا ٹھیک